आमचें आतांचें जें जग आसा तें आख्खें चलता तें म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचेर तुमकां आमकां टॅक्नॉलॉजी ह्या कामा खातीर जाय आरे सगळ्या कामा खातीर जाय आनी ही टॅक्नॉलॉजी यूज करपा खातीर ह्या जगान सगळ्यांक कितें ना कितें तरी नॉलेज आसपाकूच जाय हे नॉलेज यूज करपा खातीर वेगळे वेगळे साधन आसा ते साधन म्हळ्यार मशीन लर्नींग आर्टिफिशल इंटॅलिजन्स पायथन कोडींग आनी वगैरा वगैरा ही टॅक्नॉलॉजी तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार खुबशे कोर्सीस आसा ऑनलायन वा ऑफलायन आनी ते आमी तेजे यूज करून मशीन लर्नींग कशें करप कशें शिकप आर्टिफिशल इंटॅलिजन्स म्हळ्यार कितें पायथन कोडींग म्हळ्यार कितें आनी कशें करप हें आमी शिको येता आतां आमी जें करतात वॉयस रॅकॉर्ड आमचे एआय फॉर भारता खातीर ते सुद्दां एका टायपचें मशीन लर्निंगांचोच सिस्टम आसा हेतून कितें आता आमी आमचे वॉयस सॅम्पल्स दितात आनी ते वॉयस सॅम्पल तें मशीन स्कॅन करता जेतून तेका कळटा की वॉयस पॅटर्न्स कशें आसता लोक कशें उलयतात आमी खंयच्या टोनान उलयतात हें सगळें त्या मशिनांक कळटा आनी तें मशीन मागीर फुडें तें एनलायज कोरून आपूण स्वता कोंकणी उलोवपाक ट्राय करता आनी हेका हॅल्प करता तें म्हळ्यार पायथन कोड्स आमचे ते कोड्स त्या मशिनांक आनीग बऱ्या तरेन सांगता की जर एक मनीस तुका हें विचारता जाल्यार तुजें कशें उत उतर तेका दिवपाचें जर एक प्रस्न असो आसा विचारता तो की आयचो मार्केटान आज कितें कितें अशें आसा जाल्यार त्या मशिनांक सांगून येवपाक जाय की आज तुका बाजारान हे मेळट्लें आनी हे हे अशे आयटम्स आसा जे तुका डिसकावण्टाचेर मेळोंक शकतात हें सगळें आमी कोरूंक शकता जे आम् हें सगळें आमी कोरूंक शकता जेन्ना आमी मशिनाक तें सारकें सगळी इनफॉर्मेशन दिता जें जेन्ना आमी करता तेन्ना तें मशिनाकूय कळट्लें की केन्ना कितें उतर दिवपाचें आनी कितें करपाचें तें भविश्यान आतां केन्ना आमी जर खंयच्याय सॉफ्टवॅराक असो प्रस्न विचारलो कोंकणीन लॅ कोंकणी लॅग्वेजीन जाल्यार हे वॉयस सेम्पल्स आमी जे आतां दितात तेच मागीर फुडें हॅल्प जातसे की ती तो सॉफ्टवॅर ऑर ती मशीन आमकां परत कोंकणीन आन्सर दितली हें सगळें आतां पॉसिबल आसा ह्या टॅक्नॉलॉजी खातीर आनी हे सगळ्यांचो उपयोग ह्या टॅक्नॉलॉजीचो सगळ्यांनी कितें ना कसो तरी करपाकूच जाय